ہیلو سر میں آپ کے کلینک پر آیا ہوا ہوں آپ سے ملنا ہے میں دوائی کی کمپنی سے آیا ہوں ایک دواٮٔی لے کر کے آیا ہوں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے دوائی کا نام ہے کرراپلیٹنگ سر یہ بہت اچھی دوائی ہے اور اس کا اسٹواک بھی ہمارے پاس کافی ہے جتنا بھی آپ کو چاہیے اتنا مل جائے گا اور مارکیٹ سے اگر اس دوائی کو آپ لیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ بیس سے پچیس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا لیکن ہمارے پاس آپ کو تیس سے پینتیس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا ہاں اس کے علاوہ اور بھی مل جائے گی لیکن جو ہمارے پاس یہ اسٹوک ہے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یہ انٹرکنال کا اسٹوک ہے کا اسٹوک ہے جو آپ لینا چاہیں ہاں میرے کو مل جائے گا آپ ایک بار ہم سے جڑیے اور پھر آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہوگا ہم سے جڑنے کے بعد تو کتنا اسٹوک لکھوائیں گے آپ دیکھو اس کے دو دو پییکٹ دینے کہ سکتے اس کو ہم آپ کو پینتیس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے تو ٹھیک رہے گا نا پینتیس پرسینٹ ڈساؤن ہاں ہاں بالکل بالکل مل جائے گا آپ مجھے لکھ کر بھیج دیجیے گا میں کروا دوں گا اس کو لیکن آپ سر یہ بتائیے پیمنٹ کیسے کریں گے ایڈوانس دیں گے یا بعد میں دیں گے سر ایڈوانس دے سکتے ہیں آپ کچھ پہلے اچھا چلیے میں اوکے میں آپ کے پاس یہ دوائی لے کر کے آتا ہوں پھر آپ مجھے اس کا پورا ہی پیمنٹ کرا دیجیے گا اور آگے سے جب آپ ملاقات ہوگی تو جیسے بھی آپ ہم سے جڑیے ایک بار تو پھر دیکھ لیں گے جیسے بھی کرنا ہوگا آپ کا چل جائے گا ٹھیک ہے بالکل بالکل مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی